اردو زبان کی تاریخ بہت دلچسپ ہے اور متنوع ہے اس کا آغاز چھٹی صدی عیسوی کے آس پاس ہوا جب مختلف ثقافتوں کے ملاپ سے یہ زبان ابھری اردو کی ابتدا بنیادی طور پر شمالی ہند میں ہوئی جہاں فارسی عربی اور مقامی زبانوں کا ملاپ ہوا اردو کا آغاز مغلیہ سلطنت کے عہد میں ہوا خاص طور پر دلی اور آس پاس کے علاقوں میں اس وقت اردو کو ہندی یا زبان ہندی کہا جاتا تھا اور یہ بنیادی طور پر فوجی اور تجارتی میں میل جول کے ذریعے ترقی پائی مغلیہ دور میں اردو کو درباری زبان کے طور پر استعمال کیا جانے لگا اس دور میں فارسی اور عربی کے الفاظ اور اسلوب کا اثر نمایاں ہوا اور اردو کی ادب ادبی شکل میں نثر و نظم کا آغاز ہوا اٹھارویں صدی میں اردو شاعری میں نامور شعراء جیسے غالب اور اقبال کی آمد ہوئی اردو ادب نے اپنی شناخت بنائی اور مختلف موضوعات پر لکھا جانے لگا بارھویں صدی میں اردو نے مزید ترقی کی خاص طور پر پاکستان کی تخلیق کے بعد یہ زبان نہ صرف ادبی میدان میں بلکہ سیاسی سماجی اور ثقافتی میدان میں بھی اہمیت اختیار کر گئی آج اردو نہ صرف پاکستان بلکہ ہندوستان اور دنیا بھر میں بولی جاتی ہے اس کی ترقی جدید ٹکنالوجی سوشل میڈیا اور عالمی سطح پر بڑھتے ہوئے اردو ادب کی بدولت جاری ہے اردو زبان وقت کے ساتھ ساتھ مختلف ثقافتوں تاریخی مواقع اور معاشرتی تبدیلیوں کے اثرات سے ترقی کرتی رہی ہے اور آج بھی اس کی ترقی کا سفر جاری ہے